हॅलो मिरसांग कश्यो दिले गे आवय कितली म्हारग गे बाये शी आठशान दर आ जायना आ आ बरें णवशान दर आनी सोलां कशीं गो सोलां कशीं आ हा सोलां बरें आसा आनी हें गो आम्याचीं सोलां गो कशीं दिता वांटो कसो आ माय तीं सोलां कशीं दितले आ बरें आनी हळसाणे कशे पळय म्हार्ग म्हारगी बायल आसा तूं सगळेंत म्हारग तुजें लोका कडेन कमीन आसा आ आ आनी मेरुल्यो मेरुले कशे आसा गो मेरुले मेरुले तरी सवाय दर पांचशीच बरें एक कील मेरुले घाल मुगो एक कील अळसाणे घाल मिरसांगो आसूं म्हाजे कडेन थोडे आसा आनी सोलां एक प पड भर घाल

बरें अर्दो कील घाल चल चारशे दिवं मगो चारशे दिवं मगे चारशी बरें दिता चल आसूं आनी आणी किदें फुडल्या हेका किदें घेवन येत्ली साठ बी आसा आम्याचें साठ बी आसा आम्याचें आनी हाचें गो पणसाचें बी साठ तळिल्ले गरे तळिल्ले गरे कोणान आयक गो शेजाऱ्या बीजे कोणागेर आसत न्हय जाल्या घेवन यो तुका किदें फायदो काड जालें तुका दिना आ बरें बरें बरें आसूं किदें आसा तें हाड फुडल्या हेका येतलें हांव तेन्ना मागीर तुका घालता गिरायक

आनी किदें दित्लें किदें दितलें तूं म्हाका आनी आसल्यार हाड किदें लोणचें बी केलां आ लोणचें हाड एक अर्दो कील लोणचें हाड तोराचें आ बरें आसा मगो तर फुडल्या खेपे घेवन यो थोडें थोडें हाड ल्हान ल्हान बाटल्यांनी मागीर टेस्टी हें टॅस्ट करून मागी जाय जाल्या आनी घेता आ फुडल्या हेका घेवन यो बरें आ याद दर आ म्हाका येता फुडल्या हेका बरें बरें